मूंखे न मूंखे न मिठाइन खाइण जो न ॾाढो शौंकु आहे पर ॿार न छा आहिनि मूंखे खाइण न ॾींदा आहिनि छो जे करे चवंदा आहिनि हलकी फुल हलकी थोरी सी शुगर आहे पर ज्यादा न थी वञे इन करे चवंदा आहिनि की कुझु बि न खां पर मूंखे माजुन जो मुठिया थिया जीअं या मुनी थी या साटा थिया ईअं मूंखे ॾाढा वणंदा आहे जीअं मालपुड़ो आहे उहो बि मूंखे ॾाढो वणंदो आहे पर छा कया ॾींदा न आहिनि मूंखे घुमण जो बि ॾाढो शौंकु आहे पर ॿार घुमण लाइ वञण न ॾींदा आहिनि मूंखे चवंदा आहिनि पंधि न कर मम्मी अजे थकजी पवंदीअ वरी कुझु थी न वञे ई ऐं मां छा कया मां खाई बि सघां थी खाई सघंदी आहियां अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे का थोरो बि मिट्ठो अंब वंब मूंखे ॾाढो वणंदो आहे या मिठाइयूं त मूंखे अ ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि अहिड़ियूं वणंदियूं आहिनि मां चई न सीरो आहे जीअं गजरुनि जो सीरो आहे या पंहिंजो सूजीअ जो सीरो आहे या हुनजो हलवो आहे उहो मूंखे ॾाढा वणंदा आहिनि उ ऐं मुठिया बि ऐं हुनजा लड्डू बि ॾाढा वणंदा आहिनि पर छा कया मूंखे ॾेयनि कोन्ह था ॿार ऐं तेल जी शयूं बि न ॾींदा आहिनि खाइण जीअं पकवान आहिनि पूरियूं आहिनि ईअं चवंदा आहिनि फुलको खा सादो खा दालि ऐं रोटी खा ॿियो कुझु ॾींदा कोन्हनि ज्यादा खाइण लाइ ऐं वञण बि न ॾींदा आहिनि मूंखे कपिड़नि पाइण जो बि ॾाढो शौंकु आहे हाणे ऐं सभु कुझु घुमण जो बि शौंकु आहे खाइण जो बि ॾाढो शौंकु आहे पर मां न खाईंदी आहियां तडहिं बि ऐं फल खाइण जो बि ॾाढो शौंकु आहे जीअं अंब मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मूंखे सीताफल ॾाढो वणंदो आहे ऐं ॿियो पपीतो बि हूंदो आहे त चवंदी आहियां ॾाढो खावा हाणे ठीकु आहे हाणे जीअं हले थो मालिक ठीकु आहे हाणे